جی میں علی گڑھ میں رہتی ہوں اور علی گڑھ ایک بہت مشہور جہاں جگہ ہے جہاں پے اُردو جانی جاتی ہے اُردو سے یہاں کی تہذیب کو پہچانا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک بہت نایاب اور ایک تمیز تمیز دہ تمیز کے اِس میں اُردو کے اِس میں ایک یونیورسٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو یہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے اُردو کو بہت زیادہ بولا جاتا ہے اور بہت تہذیب سے بولا جاتا ہے ہمارے یہاں علی گڑھ میں اُردو ایک بہت بہت عظیم بہت اہم اہمیت رکھتی ہے اُردو بہت زیادہ لوگ اُردو بولتے ہیں جہاں ہم جن لوگوں کی مادری لے لینگویج اُردو نہیں ہے وہ بھی یہاں اُردو بولنا پسند کرتے ہیں اُردو ایک بہت تہذیب اور ایک بہت پیاری زبان ہے اُردو اکثر لوگ اکثر جو یہاں پہ بچے پڑھنے آتے ہیں یا جو بھی ہے وہ اُردو اُردو کو بہت بولنا پسند کرتے ہیں اُردو ایک بہت پیاری اور بہت میٹھی زبان ہے اور یہاں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اِس لیے بھی بہت مشہور ہے کیوں کہ یہاں سے بہت بڑے بڑے اسکالرس اُردو اسکالرس جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں